जियां साढ़े जम्मू दे लोक न अस अस लोक कल्चर हैरीटेज़ रक्खने आस्तै कुड्ड करदे ते कुड्ड बड़े बडे दूरा लोक औंदे दिक्खने ई ते कुड्ड बड़ा शैल होंदा ते होर बी बड़े सारे ध्यार जि' यां होली दिवाली एह्बी सारे लोक मिली जुलियै करदे न और रौह्ङन करदे प्ही ते शामीं त्रचौली बनांदे ते ग्रांऽ दे लोक जेह्ड़े जिं'दा ओह् देसी चौलें दी बनांदे बड़ी स्हेई होंदी ते तां गै करदे न एह् कल्चर हैरीटेज़ रक्खनै आस्तै गै करदे न ते ते सारे ध्यार मिली जुलियै करदे न ते ओह् लोक तां अस लोक इंजॉय करदे न ठीक ते कोई ब्याह् ब्यूह होऐ ते जियां स्याने लोक आखदे उ'आं गै जरूर करदे न इसी ते करना बी चाहिदा ना बैसे अपना कल्चर चाहिदा कुसै ई ते जदूं होर बी बड़ा किश होंदा इसी रक्खने आस्तै बड़ा किश होेंदा जि'यां कोई पंदरां अगस्त गै आई उत्थै डोगरी बिच स्किट गै रक्खनी असें इं'या कीता असें उ'आं गै कीता हा ते अपने स्हेई होंदा ऐ में कुड्ड ऐ जेह्ड़ा ओह् पराना गै चलदा आवा दा अजें तक्कर बी होंदा ऐ ते होना बी चाहिदा बैसे बिच कुसै अपना टाइप रक्खना ऐं ओह्बी करना चाहिदा कि के पैह्लें केह् केह् होंदा हा ते तुस अज्ज बी करचै ते मेरा बी इ'यै मनना ऐ की करना चाहिदे पैह्लें हियां चीज़ां इसलै मी गाने गै होई जंदे ओह्बी बड़े शैल लगदे दिक्खने ई जां सुनने ई कोई फिल्मां होइयां परानियां ओह् कुसै कुसै गी गै पसंद औंदियां मिगी परानियां चीज़ां होइयां जेह्ड़ियां कुड्ड होइया जियां अज्ज बी बड़े दिक्खने जां जित्थें अज्ज एह् लोक बड़े इंटरस्ट पांदे ओह्दे बिच की असें दिक्खने ई